जम्मू च तुसेंगी पता ऐ कि अज्ज कल बड़े इंवैंट होआ दे न डोगरी फैस्टिवल होआ दा ऐ मतलव जिन्ना बी साढ़ा अपनां टैलेंट ऐ कुड डांस ऐ इद्धर दा लोकल इत्थें एह् किश होंदा ऐ मंडी न एह्दा पूरा बड़ा ओह् होंदा ऐ दो चार दिन च इयां फैस्टिवल जियां सैलिव्रेशनस होंदियां न ते अच्छा टैंलेंट होंदा ऐ उत्थें जम्मू दा जेह्का लोकल डिशिस न कलनरी जेह्ड़ा होंदा ऐ सैटअप होंदा ऐ जियां साढ़ा लोकल खाना पीना डांस जो बी ऐ पूरा असैं अग्गैं पुच्छें पूरा सज़ाए दा होंदा ऐ साढ़े मतलव जम्मू च जियां हून टयुलिप फैसटिवल बी लगदा ऐ सनासर च लगदा ऐ ते ओह्दे कन्नैं केह् ऐ कि टुरिस्ट बधदा ऐ दिक्खन लोग जंदे नै स्पैशली लोह्ड़ी आई गेई जां इयां ईद होई गेई ते साढ़े जम्मू च सारे जेह्ड़े जेह्ड़े ध्यार न सारे बनाए जंदे न कि के सारे लोग एकता कन्नैं सारे रौंह्दे न हिन्दू होईयै मुस्लमान होईये सिक्ख होईये इसाई धर्म दे होईये जिन्नें बी जेह्ड़े फैस्टिवल न एह् सारे इत्थें बनाए जंदे नै जेह्ड़े कि इयां मुस्लिम जेह्ड़ा जेह्दे च ओह् करदे न मोह्रम जेह्ड़ी करदे न ओह् बी जम्मी च बनाया जंदा ऐ बड़ा बड्डा ओह् ध्यार ऐ मुस्लमानें दा ओह् बी पूरा बनाया जंदा ऐ सरदारें दा पूरा प्रापर होंदा ऐ हिन्दुएं दा प्रापर होंदा ऐ इयां नी ऐ सारे इयां बड़े एकदा कन्नैं मिली जुलियै करदे न ध्यार जेह्ड़े धर्म न सारें दे सारे इक दुए गी स्पोर्ट करदे न ऐसी गल्ल नी ऐ जित्थें बी जेह्ड़े गी जिसी बी जरूरच पवै सारे इक दुए दे कन्नैं खड़ोंदे नै ते एह्दे कन्नैं केह् ऐ कि इक अपनी स्टेट दा अपनें जम्मू दा इक पता लगदा ऐ कि अग्गैं ्ग्गै आंदे नै पता लगदा ऐ कि केह्ड़े केह्ड़े धर्म दे लोग इत्थें रौंह्दे न जैनी रौंह्दे न जेह्ड़े बी हैन मतलव कि जेह्ड़े जेह्ड़े बी धर्म दे लोग इत्थें रवा दे न सारें गी इत्तें ध्यार बनानें दा मौका मिलदा ऐ ऐसी कोई गल्ल नी ऐ कि जेह्ड़े बी जिन्नें बी ध्यार न जेह्ड़ा कुश बी ऐ सारे मिली जुलियै बनांदे न साढ़े जम्मू च मतलव कि एह् ऐ साढ़े युनिटी बड़ी ऐ साढ़े जम्मू कश्मीर च ते साढ़े जिन्ना बी ऐ ध्यार बनदे न दूआ जियां फैस्टिवल होंदे नै अग्गैं पिच्छें इवैंट होंदे न ते इत्थें केह् ऐ कि टैलेंट ऐ ओह् अग्गैं आंदा ऐ नमें नमें बच्चे न जेह्ड़े नमें नमें आ दे न ओह् पराना जम्मू नी रेहा जित्थें कि पैह्लें लोग पिच्छे पिच्चें रौंह्दे हे हून अग्गैं कते सोशल मीडिया ते करियै लोग अग्गैं अग्गैं आ करदे न अपना टैलेंट दस्सा दे न ते स्टेट लैवल पर ते बिल्कुल नैशनल ते इंट्रनैशनल पर बी अपनी स्टेट गी रिप्रजैंट करा दे न